हम अपनी फसल ऐसे बेचते हैं कि हम उन्हें सबसे पहले अपने खेतों से निकालकर उसे हम अपने स्टोर करने वाले जगह पर रख देते हैं फिर उसके बाद हम ट्रैक्टरों की मदद से या डंफ़रों की मदद से उसे हम उसमें लादकर दूसरे शहरों में बेच देते हैं लेकिन सबका खर्चा हमें पहले से ही निकालकर रख देना रहता है कि हमें कितना बचेगा कितना हमें मिलने वाला है और दूसरे राज्यों में बेचने से हमें ये फायदे होते हैं कि हमारे यहां वो महंगे होते हैं वहां सस्ते होते हैं तो हमें ज़्यादा फायदे होंगे हमें ज्यादा मुनाफ़े होंगे ये है व्यापार का पहला रूल व्यापार करने के लिए बहुत ही बुद्धि का जरूरत है और पैसे तो लगते हैं ट्रांस्पोटेशन फ़ैसिलिटी भी होनी चाहिए सब कुछ अच्छे से होनी चाहिए